हलो आप कप टी कैटर्स से बोल रहे हैं भईया मैंने आपको जो पाँच किलो लड्डुओं का ऑर्डर दिया था मुझे उतना नहीं चाहिए आप उसमें से मुझे तीन किलो ही लड्डू दीजिए ठीक है भईया